रोटी ठाहिण मुंहिंजो शौक़ु आहे रोटी मां ख़ूबु दिल सां प्रेम सां पंहिंजे परिवार लाइ ऐं घर में ठाहींदी आहियां मूंखे घणी बधियूं वैरायटियूं ईंदियूं आहिनि जीअं त ढोसा पाव भाॼी समोसा इडलियूं सांभार अहिड़ी सभु वस्तूं मूंखे ठाहिणु ईंदियूं आहिनि घर में ठहियलु वस्तू ॾाढी सस्ती ऐं सुठी पवंदी आहिनि ऐं शुद्ध बि रहंदियूं आहिनि ॿाहिरां खां वधीक बाज़ारि खां वधीक घर जी ठहियलु वस्तूअ में रोटीअ में ॾाढो सवादु हूंदो आहे सवाद खां वधीक त हुन में शुद्धता बि रहंदी आहे मां कॾहिं बि पंहिंजे हिन शौक़ खे ॿाहिरि पेशे जे रूप में ॾिठो कोन्हे मां पंहिंजे रोटी ठाहिण जी कला खे ख़ाली पंहिंजे शौक़ सां पंहिंजे घर लाइ ऐं पंहिंजे परिवार लाइ कंदी आहियां